जोंनि जोंनि मोब्लिब गोनां इसिंआरि आइजेंफोरानो दा जोङो न'आव न'आव जोङो दा कारेन्त जों जोङो दै गुदुं खालामनो हायो आरो जोङो दा अन गुन्दै देनो जिरा मस्ला देनो ना बाथोन देनो जोङो दा इलेक्ट्रिक नि मा होनो ग्रेन्दार आवनो जोङो दा बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनो हाबाय आरो गोदोथ' गोदोथ' जोंनि बेफोरबादि इलेक्ट्रनिक इलेक्ट्रिक बो गैयामोन आरो बेफोरो आइजेंफोरखौबो जोङो नुफेराखैमोन जों गोदो उन्दैयाव नुदोंमोन खालि जोङो जोंनि आबै आबौ आबैमोन आरो जोंनि बिमा मोनहा आइ मोनहा माने थौसियाव देयोमोन आरो उवालाव देयोमोन मसला मसलिफोरखौ माने अनथाइनि सिलपाथायाव उन्नायखौसो नुदोंमोन आरो जोङो गोदो दा जोङो नुफैबाय कि माने गासैबो बुस्तुआनो सोलायबोगासिनो गोदो जों नुयोमोन ना बाथोनखौ थौसियाव देनाय अन गुन्दैखौ उवालाव देनाय दाना जों नुफैबाय खि माने कारेन्त जोंनो गासैबो ग्रेन्दार आवनो जोङो मा होनो मसला आरिखौ देनो हायो ना बाथोन देनो हायो माइरं अनखौबो माने ग्रेन्दार आवनो बानायनो हायो आरो दै गुदुंखौ गोदो बे केतलि याव अर सायनायफ्रावसो फुदुङोमोन दा जों नुबाय कि कारेन्त जोंनो माने इलेक्ट्रिक केतलि याव कारेन्त आव सुइस होब्लानो दैया हारसिङै गुदुं जानाय दा जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबाय आरो गोबां सोलायदों गोदोनि समाव जोङो अर सायनायावसो दै गुदुंखौ केतलि याव फुदुङोमोन दा नुबाय कि कारेन्त आवनो माने इलेक्ट्रिक कुकार जों माने दै गुदुं जानाय थौसियाव बाथोन देनाय नुयोमोन दा नुबाय मेसिन आवनो सुइस होब्लानो माने ग्रेन्दार आव दसेनो बाथोन जानाय माने गोबां सोलायनाय नुबोबाय आरो जों आरो उननि समाव माबादि सोलायलांबावगोन दा बे आरो दा जोङो दुगैनो थाखाय गोदोनि समाव गारहायाव दै गुदुं फुदुङोमोन दा नुबाय कि कारेन्त आवनो माने सुइस होब्लानो गिजार आव दै गुदुं दुंनानै बि दै गुदुंजोंनो जों दुगैनोबो हायो माने कारेन्त जोंनो गोबां माने बाहायनो हानाय न'नि न'आव सोलिनो थाखाय बा न'नि माखासे अरजों बाहायनाय बुस्तुफोरखौ दा जोङो कारेन्त आवनो बाहायनो हाबाय माने गोबां माने सिगांनिफ्राय गोबां गुसु समावनो जोङो दा बेफोरबायदि बुस्तुखौ दा कारेन्त जों जों बाहायनो हायो जों गोदो अन गुन्दै देयोमोनब्ला उवालाव देयोब्ला गोबाव सम लायोमोन दा कारेन्त नि बे ग्रेन्दार मेसिन आव होयोब्ला जोङो दसेनो हायो दा बे आरो दा आंनि बुंनांगौ खिनिया बेनोसै गोदोनिफ्राय दा गोबां सोलायनाय फैबाय दा कारेन्त जों बाहायनो हानायनि थाखाय माने सम गुसुंआवनो जोङो खामानिफोरखौ आवगायनो हायो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै